असांजी सिंधी भाषा सुठी सवली ऐं मिठिड़ी आहे त असां जिते रहंदा आहियूं जूनागढ़ शहर में उते चौधारी गुजराती माण्हू रहंदा आहिनि त असां उन्हनि सां रही करे गुजराती जामु सिखी विया आहियूं अने असां बि उन्हनि सां गुजराती में ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं जेकॾहिं अ मारवाड़ी ऐं मुसलमान आहिनि त असां उन्हनि सां हिंदीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं अने पंजाबी आहिनि उहे सुठे नमूने सिंधी भाषा सम्झी वेंदा आहिनि त असां उन्हनि सां सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियूं